ड्रिल मशीन हमर एगो प्रोडक्ट अछि जे आनलाइन हम मंगेलहुँ रऽ ड्रिलिङ्गग मशीनके एकटा महत्वपूर्ण काम अछि कि ओ कतबो मजबूत दिवाल होय पत्थरके या लकड़ीके या कोनो भी चीजके लोहाके छोड़िके जे भी चीज हुए ओहि पर अहाँ आरामसंँ ड्रिलके सकय छी आओर कोनो भी कील गारि सकय छी